जोङो बे चिरां जिल्लायाव पिकनि जानाय दावबायनाया जाहैदों साहा ओरै आमबारि ओरै मोनाबिलि जायगा दं मोनसे बावहाय पिकनि जाहैग्रा दङ आरो बिनि उनाव आरो ओरै सान्थिपुर निलागुरिआवबो जोङो बावहाय बेरायहैयो आरो पिकनि जाग्रा दं आरो बिनि उनाव जोङो मोनसे बेरायनाय बा पिकनि जानाय जायगा आरोबाव बै बिमा दै खाथियावबो दङ आरो बावहायबो जोङो बेरायहैयो गथ' ग'थाय लानानै बोसोराव आरो बिनि उनाव दंबावो आरो खोलाहा ओरै

बिमा दैनि आरो ओरै बङाइगाव ओरै चापागुरि थांनाय बेजों थांथारबा हाग्रामा मोनसे ब्रिज लामा दं आरो बावहाय मोनसे आरो पिकनि जाग्रा दङ बिनि उनाव आरो दंबावो जोंनो बे जायगायावनो गौरां गौरां पार्कआव बावहायबो जोङो गथ' ग'थाय लानानै बेरायहैयो आरो